हमारे देश में पुराने नये नृत्य की कलाएँ जो कि काफ़ी हद तक ख़त्म होते जा रही हैं जो कि पुराने नृत्य कथक कथकली ये जो कि कुछ नृत्य है आदिवासी जो कि नृत्य है डांस है वो ख़त्म होते जा रही है उस कला को बचाना बहुत ज़रूरी है पुराने गाने जो कई लोग सुनते थे वो सॉन्ग को सुनना भी कई लोगों ने पसंद कर दिया है जो कि हमारी पुरानी जो कि पुरानी रीति रिवाज और कलाएँ थी जो कि ख़त्म हो रही है हमारे पारम्परिक रूप से रहना रीति रिवाज इनो इनको आजकल की आज कल का ज़माना भूलते जा रहा है लोगो से बात कैसे करना है क्या करना है इन सारी चीज़ों को भी बोला जा रहा है इसलिए चूंकि हमारी कलाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें हमें बचाने की जरूरत है